जी थोड़ी जो मुश्किल है वो मुझे मैंने मेरे करिअर में यह देखी है क्योंकि मुझे भी डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है परंतु वह मेरी सिर्फ एक हुनर या मेरी जो पसंद है सिर्फ वही बन के रह गया मैं मेरे हुनर को ज़्यादा आगे तक नहीं पहुँचा पाई न ज़्यादा आगे तक दिखा पाई क्योंकि हमारे परिवार में इतना इजा इस चीज़ को ज़्यादा सराहा नहीं जाता है इतना अच्छा नहीं माना जाता है की इसमें ही आप अपना आगे भविष्य पूरा अपना डांस में निकाल दो उनके हिसाब से कुछ और किसी चीज़ में हमें हमारा ध्यान लगाना चाहिए या किसी और चीज़ में हमें हमारा भविष्य देखना चाहिए तो बाधा और मुश्किल तो यही है कि बस जो मेरी जो हुनर है या जो मेरी कला है वह सिर्फ एक बंद कमरे तक है उससे और ज़्यादा आगे नही